यस मैम गुड मौर्निंग मैम मैम आप टाटा मोटर्स से बात कर रहे मुझे एक गाड़ी ख़रीदनी थी टाटा नेक्सॅन तो उसके बारे में बताइए मैडम उसमें कितने की ऑन रूट पर रही है ओ अच्छा सात लाख रुपये ऑन द रोड उसमें बीमा कितने साल का रहेगा तीन साल का इंक्लूड रहेगा फर्स्ट पार्टि है ना फर्स्ट तीन साल के लिए है ना तो जैसी मुझे परसों गाड़ी उठानी है अपने यहाँ पर कौन कौन से रंग एवेलेबल है अच्छा स्काई ब्लू भी हैं वैसे व्हाइट कलर अच्छा है व्हाइट मिल जाएगे ना आपके यहाँ से मतलब पर्ल कलर मिल जाएगा उसमें मोती कलर है ना जी जी जी मोती कलर भी अच्छा रहेगा उसका इनमें रेटों में कोई एक अंतर तो नहीं है इनमें रेटों में कोइ अंतर तो नहीं है जैसे अच्छा अच्छा मैम ठीक है मैम तो

तो आप बता रहे हो कि ब्लाक कलर यदि एक लाख रुपये का डिफरेंस है तो मैं तो फिर व्हाइट में पर्ल कलर जो आता है वो प्रेफर करूँ मैं समय अब आप बताओ तो अभी आ जाता हूँ मैं तो अभी फ्री हूँ तो आप बताओ तो आपको अभी आपका औफीस खुला हुआ है ना अच्छा दस बजे तक शाम को दस बजे तक है एकच्वली कलर का मैटर नहीं है मैम एकच्वली जो गाड़ी सरभिस भी फ्री है ये चीज़ अच्छी है बाक़ी बस हम तो यही चाहेंगे गाड़ी इंजन से जो मज़बूत हो वो चीज़ और जिसका एवरेज हो वो चीज़ ठीक है तो आपके यहाँ पर एक काम करता हुँ मैं एक घंटे से आता हूँ आपके यहाँ पर जी धन्यवाद